तव्हां पंहिंजी जनम भूमि शहदादपुर सिंध जे बारे में कुझु ॿुधायो मां कुझु चवण पियो चाहियां पंहिंजी जेका मुंहिंजी जनम स्थिति जनम भूमि हुई शहदादपुर शहदादपुर वैस्ट पाकिस्तान सिंध स्टेट में हुई जिते मां जनम वरितो ऐं असांजा जेके हुतां जा रहियलु हुआ हिते जॾहिं इंडिया में भारत हिंदुस्तान में आहियां त उन्हनि पंहिंजी सरनेम शहदादपुर ई चवाई छाकाणि उन में असांजी जानु पहिचानु वाख्यत पाण में रिश्तेदारी वधीक जीअं हिते बहिरो वठी सघे या जेका असांजी सुञाणप हुई ईअं पाकिस्तान खां सुठे तरीक़े सां हली रही हुई असां शहदादपुरी में सोचियो त असां हिते आहियां आहियूं त असां पंहिंजी उहा सरनेम जितां जंहिं टुकर मां असां रही आहियासीं शहदादपुर इलाइक़े मां त असांजे नाले जे पुठियां इन सरनेम खे असां ज़रूर लिखायूं इस्कूलनि में कॉलेजनि में ऑफिस रिकॉड में जीअं असांजी सुञाणप उन टुकर सां बिल्कुलु कनैक्टेड हुजे हुतां सम्झियलु हुजे त भई असां हुता जा माण्हू हिते ओरिजनल आहियलु आहियूं त असांजो पाण में मिलनि करणु थींदो आहे शहदादपुरनि जो असांजा शहदादपुरी काफ़ी वसियलु आहिनि हिते ऑल ओवर इंडिया में आहिनि दिल्लीअ में छा कानपुर में छा अहमदाबाद में छा अजमेर में छा तव्हां त वाइड़ा थी वेंदा त असांजी कानपुर में जॾहिं मां वियुसि हिकु शादीअ ते त असांजे रिश्तेदार हिकिड़ी लिस्ट ॾेखारी उन में ॾेढ सौ माण्हू शहदादपुरी हुआ मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त हीअं हेडी वॾी सुठी लिस्ट न ठाही आहे मैंटेन कई आहे त एरे हिसाब सां असां बि बि असांजा शहदादपुरी आहिनि असांजो मुख्य असांजो कारो इन में इहो आहे शहदादपुरी सॾाइण जो त असां पाण में शादियूं मुरादियूं गमी ऐं रिश्तेदारी ॿे क़िस्म जी जीअं बि आहे उथणु वञणु असां इन में बिल्कुलु बाबश्ता हुजूं त इन में असांखे सुठो लॻंदो आहे पाण में हुजण जे करे कुझु माण्हू खे गिला शिक्वा न थे कोई गर्मु पेशी या कुझु मुलाक़ात अहिड़े हुन में की असां शिखा शिकावत न थी सघंदी शादियुनि जी बि असांजी अहमियत आहे हिन में छाकाणि शादियूं असां शहदादपुर पाण में ई कराइणु पसंदि कंदा आहियूं छोकिरियुनि जूं छोकिरनि जूं जीअं असांखे कंहिंखे चई सघूं था की हया शर्म पाण में रहंदो प्रेम भाव वधंदो को माण्हू वधीक मतिलबु अहिड़े हिसाब सां न हले थोरो शर्म खाई करे पंहिंजे पाण खे थोरो निव्रत भरियो एडजस्ट कंदो इहो बि ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि थी वेंदी आहे असांजे लाइ त इन करे असां जेका शहदादपुरी आहियूं असांखे इन सभिनीनि में ॾाढो ठीकु मतिलबु तसली ऐं ख़ुशी थिए थी त असांजी जेका जनरेशन अचे थी न उन्हनि खे वधीक जेकॾहिं असां इन ई ज़ोरि जक में बिरादीअ जे हिसाब सां हलायूं त ॾाढी ख़ुशी थींदी ऐं असांजे खिट पिट ॿियनि सां या उहा पंहिंजे ॿिनि जिन जी आहिनि माण्हू ॿे ख़ासि जा सरनेम जा उहे मतिलबु दूरि आहिनि त सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजे पाण में सुठी थियनि जी उमेदु आहे त इहो मुंहिंजो सभिनी खे प्राथना आहे त शहदादपुरी पाण में मिलनि वठनि उथनि विहनि शादियूं वादियूं कराइनि पाण में मिल ऐं जीअं गैदरिंग थिए सुठी पिकनिक वग़ैरह थिए मीटिंग्स कनि चटाभेटियूं कराइनि त इन में ॾाढो असांखे आनंदु ईंदो ॾाढी दिलि खे ख़ुशी ईंदी